हांडीर आसा चेडो पूण सोग सोदता सगलो वाडो उदकाच्या लटार सुंगट हालता मोव मेळटा तूंय कोणूय पिकास मारता कित हाडलां कांय ना खूंय गेलें कांय ना हाडलो बरो म्हूण पूण गेल सोडून यो गो थापीत तुका सोयरी येयल्याय म्हूण लिपों गेलें आज येतोलें हाल येतोलें केन्ना पावोना मांय गे पांय रावता

यम